लॉकडाउन में असां ने ॾाढी सारी चीजुनि खे पकाइण जी कोशिश कई हुई कंहिंमें सवादु ईंदो हुओ और कंहिंमें न ईंदो हुओ जोकी असां उहो यूट्यूब मां ॾिसंदा हुआसीं अ रोज़ु रोज़ु ॿ महीने जे टे महीननि जे लॉकडाउन में असां ने ॾाढी सारी चीजुनि खे ट्राए ॾाढी सारी चीजुनि खे सोचो की असां हिन इहा इहा प्रकार जी चीजूं ठाहियूं रोज़ु नए नए प्रकार जी चीजूं ठाहे ठाहे करे घर वारनि खे खाराईंदा हुआसीं कॾहिं मोमोस ठाहींदा हुआसीं कॾहिं फुल्कियूं घर में ठाहींदा हुआसीं कॾहिं फुलकिनि जो पाणी घर में ठाईंदा हुआसीं कॾी शोला घर में ठाईंदा हासि हर हिकु चीज घर में ठाहे करे खाईंदा हासि छोकी लॉकडाउन में समय में हीअं थी वियो हुओ की कोई बि माण्हू ॿाहिरां जी चीज न खाए त वधीक सुठो हूंदो हुओ बाक़ी त सभु कुझु बंदि ई हूंदो हुओ त कोई ॿाहिरां जी चीज न खाई पाईंदो हुओ मर्द बि घर में हूंदा हुआ त हुननि खे लॻंदो हुओ की नयूं नयूं चीजूं ठाहे करे खारायूं छो खारायूं की हुननि जो बि मनोरंजन थिए जीअं हुननि खे ईअं न लॻे की असां घर में विही करे बोर था थियूं ॾाढी लॉकडाउन में असांखे ॾाढो मज़ो आहियो असां नए नए प्रकार जी चीजूं ठाहिणु सिखियूं हुयूं यूट्यूब में रोज़ू रोज़ु नई नई चीजूं ॾिसंदा हुआसीं और हिकिड़ो ॾींहुं जंहिंमहिल ठाहींदा हुआसीं उन ॿे ॾी ते सोचे रखंदा हुआसीं की असां काल्ह इहो ठाईंदासीं टे ॾींहं ते इहे सोचे रखंदा हुआसीं की असां इहो ठाहींदासीं असां हाणे ॾाढी सारी प्रकारनि खे ठाहिण जी कोशिश कई जीअं मोमोस ठाहियो सैंडविच ठाही गार्लिक चीज़ ब्रेड ठाही और बि ॾाढियूं सारियूं फ्राए राइस ठाही चाउमीन ठाहियो रोज़ु शाम जो कुझु न कुझु नयो नाश्तो असां घर में ठाहींदा हुआसीं और सभिनि खे खाराईंदा बि हुआसीं असां असां पंहिंजे घर में सभिनि भातियुनि खे सभु सुठे सां राति और शाम जो नाश्तो करे करे खाराईंदा हुआसीं और नयूं नयूं चीजूं कंदा हासि इअं न कि अडु जेको ठातो त काल्ह वरी उहो ई था ठाहियूं न असां जीअं अॼु मोमोस ठाहियो त काल्ह चाउमीन ठाही वरी सेंडविच ठाही वरी डाब चीस ब्रेड ठाती गार्लिक चीस ब्रेड ठाही स्प्रिंग रोल ठाहिया हुआसीं मोमोस सां बि स्प्रिंग रोल बि ठही वेंदा आहिनि एॾी ॾाढी सारी प्रकारनि जी चीजूं असां पंहिंजे घर वारनि खे खाराईंदा हुआसीं जंहिंमें सवाद बि ॾाढो सुठो ईंदो हुओ ऐं लॉकडाउन बि अहिड़ो हूंदो हुओ की मन बि लॻंदो हुओ की असां अॼ इहा ठाहियूं असां उहो ठाहियूं कॾहिं ईअं न लॻंदो हुओ की अॼ इहो छो ठाहिणो आहे पाण जो मन थींदो हुओ की असां अॼु इहा था ठाहियूं अॼु असां उहा था ठाहियूं ॾाढी सारी प्रकारनि जी चीजूं ठाहियूं मां सभीनि खां वधीक त मां ने मोमोस ठाहिया जेके मुंहिंजे सावरनि वारनि खे बि ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि मां पंहिंजी सस खे बि उहा रेसिपी ॿुधाई हुई की मोमोस कीअं ठाहिबो आहे और हुननि बि घरनि में मोमोस ठाहिया हुआ ॿाहिरि जा मोमोस ॾाढा ॾाढा मैदे वारा मिलंदा आहिनि तॾहिं असांखे हाणे घर में चवंदा आहिनि की तव्हां घर में ठाहिजो और लॉकडाउन में ई मां मोमोस ठाहिण घर में सिखी हुअमि लॉ ॾाढा सारा जूस ॾाढा सारा फ्रूट्स अलॻि अलॻि प्रकार जा जूस अलॻि अलॻि प्रकार जा फलनि जा जूस ठाहींदा हुआसीं और घर वारनि खे खाराईंदा हुआसीं असां लॉकडाउन में बिल्कुल बि बोर न थियासीं उते लॉकडाउन असांजो अलाए कीअं बीतिजी वियो असां ख़ुदि ई न पतो हुओ ऐं सुबूह जो बि नयूं नयूं चीजूं ठाहे करे खाराईंदा हुआसीं शाम जो बि नयूं नयूं चीजूं ठाहे करे खाराईंदा हुआसीं जीअं असां हिमल ठाहे करे खाईंदा आहियूं रोटियूं त असां उअं न ठाहींदा हुआसीं असां रोज़ु नयूं नयूं प्रकार जी चीजूं ठाईंदा हुआसीं जीअं सभिनि खे सुठो बि लॻे वेज पुलाउ ठहींदा हुआसीं और दालि चांवर बि अलॻि प्रकार जा ठाहींदा हुआसीं शाम शाम जो रोज़ु नाश्तो ॾींदा हुआसीं जोकी मर्द घर में विहंदा हुआ त उन्हनि खे बुख में विहंदा हुआ त हुननि खे बुख लॻंदी हुई कि असां हे खाऊं हो खाऊं त असां हुननि खे नईं नईं चीजूं ठाहे करे खाराईंदा हुआसीं